जोंनि रायजोनि हारि आरो हारिमु दोरोङारि गानग्रा जोमग्रा आरो मालाफोरा जाबाय दख'ना आर'नाइ आरो बेफोरखौ जों गाननानै जों बर'नि ट्रेदिसनेल द्रेस हिसाबै जों बाहायनाय जायो आरो बेफोरखौ जों गाननानै जों गोजोननाय मोनो आरो गोबां बेफोरबायदि गुबुन गुबुन हारिफोरनि सिगाङाव जों दिन्थियो बियो मोनसे मोजां आरो बेरखांजानाय मोनसे नेरसोन हिसाबै बेयो मोनसे द्रेस जोंनि दख'ना बेखौ जों गाननानै जों मोजां मोनो आरो गोबां समायनाय मोनो गुबुन हारिफोरनि गेजेराव बेनो दख'नाया गोबां मोजां आरो गोबां आगरगोनां खालारगोनां आरो बयनिख्रुइबो साबसिन द्रेस बेखौ जों गानोब्ला जों गावखौनो गाव गोजोननाय मोनो बेफोर द्रेसखौ गानोब्ला जों गोबां हारिनि आरो गोबां समाजनि थाखाय जों मोजां मोनो आरो जोंनि हारिनि गेजेराव बे दख'ना आरो आर'नाइ बेफोरखौ लानानै जों जोंनि हारिनि नेरसोन आरो सिनायथिखौ जों लाखियो जोंनि रायजो आरो जोंनि गुबुन हारिफोरनि गेजेराव जोंनि बर'नि द्रेसानो गोबां मोजां आरो समायना बेरखांसिननाय बेनो जोंनि बर'नि द्रेस आरो बेफोरखौ जों गानानै जों जोबोद गोजोननाय मोनो आरो जोबोद जों गावनि द्रेस आरो हारिमुखौ लानानै जों गाननाय जोमनाय दामनाय रोजाबनाय मोसानाय गासैयावबो जों मोजां मोनो आरो जों गासैखौबो जों मोजां जोथोन लाखिनानै जों बर' हारिखौ जौगाहोनो थाखाय बेफोर गासैखौबो नेरसोन हिसाबै जों जोंनि द्रेसखौ जों मोजाङै लाखियो आरो जोंनि हारिमु आरो सिनायथियानो जोंनि थाखाय मोनसे गोनांथार बेनो जाबाय दख'ना आरो ट्रेदिसनेल द्रेस बेनो जाबाय जोंनि बर' हारिनि मोनसे सिनायथि